जोंनि जायगायावथ' ना हमग्राफोरनि हानजाफोरनि आलादा आलादा मानसि गैया जोंनि जायगायाव दासान्दि ना हमग्राफ्रा जथायै जाथि मोनथामसो दङ जोरै बर'फ्राबो ना हमो आरो आदिवासी आरो सावथाल बांगाल मियाफोर बिसोरो ना हमनायाव मैखोम बाहागो लायो बहाबा जुदि जों ज' दैनि स्लुइस गेट फोर हगारदोंब्ला बेवहाय खुनु जाथि बासियाजासे धोरोम बासियाजासे जों जथायैहाय नों बर' नों बांगाल नों आदिवासी होनलायाजासे जों जथायै मिलायनानै ज' जाय जिसेबां हायो हमनानै सारो आरो माखासे माखासे दिनफ्रावबो बिदिनो जों हमलांबाय थायो आरो बे स्लुइस गेट हगारनाय समाव जों मा मा मोजां मोजां नाफोरखौ जों मोननो हायो बेखौ आं फंनैसो बुंनो गोसो जाबाय जोंनि बे स्लुइस गेट हगारनाय समाव बालाबोथि नास्राय गोरि ना एलेंगा फिथिख्रि जेनेबा मागुर बामि बेफोरखौ मोनफा जोबो आरो बे नाफोरखौ रावबो आं जाया बेफोरबायदि बुंनाय गैया साफ्रोमबो सुबुंआनो नाखौ जाजोबो आरो जोंनि जायगायाव थ' दासान्दि नुनायावहाय मोनसेबो जाथिया आलादा आलादा हिसाबैहाय ना ना नानि फोरबो फालिनाय जायाखै जोंनि नुनायावहाय जों उन्दैनिफ्राय दासिम देरबोनायसिम बे समावहाय नानि फोरबो फालिनाय जाया जेरै मोनो जेराव मोनो बिलोआव हमनाय जायोब्ला बिलोआव हमो आरो बबेबा बबेबा बबेबा दैमायाव सारोब्ला ज' ज' सारो आरो दै देरब्लाबो जोङो ज' ज' नाव जावफैयोब्ला ज' ज' लोगो लानानै ना सारो सोरबाबा जेजों सारो सोरबाबा फासिजालजों सारो सोरबाबा आखाइजों बानायनाय खेबजां गावग्रा आगजुजोंहाय नाखौ गावखांनानैहाय लायो बे दैज्लांनि समाव जों नाखौ ना नांगौफोरबायदि गिदिर गिदिर नाफोरखौबो मोननाय जायो जि नाया खेबजांजों गावखाङोब्ला मोनो बेफोरखौ जों लायो आरो आरो दानि समावथ' जों नुबोबाय थानाय समावहाय बयबो सुबुङानो नाखौ जासै आरो नाखौ फिसिसै बेखायनो जों बेखौ साफ्रोमबो सुबुंआनो जथाइ लोगोनांनानैहाय जेब्ला दैमाखौहाय थेथेयो होमब्ला बयबो फैनानैहाय नाखो जों हमो सोरबाबा जेखाइजों हखाङो सोरबाबा फासिजालजों हखाङो सोरबाबा थोरसिजों सारखांनानै हमो गेदेर उन्दै गासिबो जमा जानाय बे ना हमनाय हाबाफारियाव लोगो लायो दानि समाव माइ मोननाय सम जानायखाय जोंनि मानसिफ्रा जोंनि गामिनि आरि जे बान्दो थेनाय जायो स्लुइस गेट थायो बेफोर गासिखौबो जोङो लोगो नांलायनानै हगारनानै नाखौ जों ज' ज' लोगो लानानै हमनानै जायो दा माखासे जायगायाव दासिमबो हमगासिनो दङ आरो बिदिनो बे स्लुइस गेट हगारखांनानै दैमानि नाखौ जोङो हमखांनायनि उनाव बे दंग' नालाफ्रा जेब्ला रानथेयो होमब्ला जों आसथे आसथे आरबाव जेखाइजों थोरसिजों सोरबा मुस्रिजों बिदिनो बोनानै लांनानैहाय जों नाखौहाय हमनानै न'आव लाबोनानै जाफैयो माखासेफ्रा बुरजा मोननायफ्रा सोरबा सोरबा बुरजा मोननायफ्रा सोरबा सोरबा बांद्रायो होननानै बाजारफ्राव फानहैयो गिदिर गिदिर नाफोरखौ मोनोब्ला बाजाराव फानहैयो आरो फिसा फिसाफोरखौ न'आव जायो सोरबाबा बिजोंनो न'नि माखासे नांगौबायदिखौ फैसा मोननानै मैगं थाइगं बायना लाबोफानानै न'आवहाय न'खरखौ सोलियो आरो जोंनि जायगायाव सोरबा सोरबा ना हमनानैनो जिउ खांनानैबो दङ गोबां मानसिफ्रा बिदिनो जेरै बांगालफोराबो मिया मुस्लिमफ्राबो बिदिनो ना हमनानै थांनानै थायो आरो आदिबासीफ्राबो दैमानि सेर सेर नाफोरखौ हमनानैहाय फाननानै न'खर सोलियो आरो बर'फ्राबो जे बानायनानै जे सारनानै न'नि समयसा थाखा फैसानि एसे आंखालब्लाबो बेजों सुफुङो न'खर दानायाव सोलिनो हायो बेखायनो आंनि बे ना हमनायनि बेलायाव बेखोनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय